हैलो हां जी अच्छा तुस कौन बोल्लै दे अच्छा अच्छा जनाब चाय कन्नै काफी ऐ बाकी जलेबियां न पकोड़े न मठाई बाकी ओह् ऐ लड्डू बी हैन शक्रवारे न कचोरी ऐ मट्ठी ऐ बंद हां होर होर सेवियां बी हैन मिट्ठियां सेवियां बाकी नमकीन सेवियां बाकी इ'यां थोह्ड़े दाल चौल बी ऐ रक्खे दा इ'यां कोई बड़े इन्ना ज्यादा ओह् नि ऐ मतलब के दस पंदरा बंदे खाई सकने इक दो बंदे आस्तै इ'यां मतलब बनांदे अस हां तुस सनाओ तुसें केह् चाहिदा के कोई आर्डर शाडर देना पार्टी आस्तै केह्दे आस्तै हां नेईं नेईं मिली जाङन तुसेंगी चाहिदे कैलू न तुसें अच्छा अज्ज चाहिदे किन्ने बजे किन्ने बजे चाहिदे दो बजे चलो दिक्खनां मैं अगर मेरे कोल स्टाक पेदा पता नि जां नि पेदा ते अऊं फोन करदा फ्ही ते बंदे गी ते बनाई ते तुसें भेजी दिंदा भला ओह् किन्ने हारे चाहिदे तुसें न आर्डर किन्ना चाहिदा किन्ना हारा बंदे गी चाहिदा दस बंदे गी काफी बी चाहिदी काफी

चलो कोई नी चाह् थोड़ी चाहिदी अच्छा चलो ठीक ऐ कोई नी